हैलो हरिओम जय झूलेलाल जी ॿुधायो ॿुधायो मां मदर डे अ मदर डेयरी तां थी ॻाल्हायां आइसक्रीम मदर डेयरी तां ॿुधायो हा ॿुधायो कहिड़ी वारी कुल्फी खपेव कहिड़ी आइसक्रीम कहिड़ी वारी आइसक्रीम खपेव पिस्ता वारी कुल्फी हा आहे अच्छा पिस्ते वारी अच्छा तव्हां लिखाईंदा वञो मां लिखा थी पोइ तव्हां ॿुधाइजो घणी घणी खपेव हा ॿ पिस्ता वारी ॿ अ चॉकलेट वारी ॿियो ॿियो छा खपेव ॿियो कुल्फीनि जी अ क्वालिटी त घणेई आहे पिस्ता वारी बि आहे फालूदे वारी बि आहे रबड़ी वारी बि आहे ऐं रखी आहे ॿियो तव्हां ॿुधायो जेकी तव्हांखे खपेव उहा ॿुधायो कुल्फीअ में वैरायटी आहे जीअं दब दॿे वारी बि अथव डंडीअ वारीअ बि अथव नंढी कटोरी हूंदी आहे उहा बि आहे जेकी तव्हां चओ उहा असां तव्हांखे मोकिलिंदासीं जेकी तव्हां चओ

दॿे वारी खपेव अच्छा कहिड़ी वारी दॿो घणे वारो अच्छा चॉकलेट आइसक्रीम दॿे में खपेव ठीकु आहे घणे वारी हिक ॿ सौ वारी खपेव ॿ सौ ग्राम वारी खपेव अढ़ाई सौ ग्राम वारी खपेव ॿ सौ वारी त ॾेढ सौ पवंदव अढ़ाई सौ वारी में पंज बसि पंजाह जो फ़र्क अथव वधीक कोन्ह अथव ॿ सौ अढ़ाई सौ में तव्हां जेकी चओ अढ़ाई सौ वारी ठीकु आहे ठीकु आहे मां तव्हांखे अढ़ाई सौ वारी मोकिले छॾींदीमाव लिखी आहे हाणे ॿियो ॿुधायो ॿियो कहिड़ी मोकिलियाव पिस्ता वारी मोकिलियाव छा

ऑरेंज वारी बि खपेव ठीकु आहे ऑरेंज वारी छा त डंडीअ में आहे डंडियुनि वारी मोकिलियाव उहा बि उहा बि ॾाढी सुठी अथव असां वटि ॾाढी सुठी वैरायटी मिलंदी अथव तव्हां हिकु भेरो शेवा जो मौक़ो ॾियो जी उहा अने पंजवीह रुपए जो शुरू अथव डंडी वारी जेका पंजवीह रुपए जी हिकिड़ी ऐं सौ जूं चारि तव्हां ॿुधायो घणियूं खपंदव तव्हांखे चारि मोकिला चारि मोकिले थी छॾियाव सौ जूं अथव चारि मोकिले थी छॾियाव ठीकु आहे ॿ खपनि छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे बसि ॿ हूअ मोकिले छॾींदीमाव ॿियो कुझु खपेव तव्हांखे ॿी कहिड़ी आइसक्रीम खपेव ॿुधायो अच्छा मैंगो बाइट वारी बि खपेव ठीकु आहे मैंगो बाइट बि आहे मैंगो बाइट में दॿे में बि ईंदी आहे ऐं डंडी में बि ईंदी आहे तव्हांखे दॿे वारी मोकिलियाव उहा ॾाढी सुठी क्वालिटी अथव दॿे वारी मोकिले छॾियाव ॿ सौ ग्राम जी डंडी वारी खपेव ठीकु आहे घणियूं मोकिलियाव डंडी वारी में ॿ अच्छा ॿ ऑरेंज वारियूं ॿ मैंगो वारियूं ठीकु आहे चॉकलेट वारी जो दॿो ठीकु आहे ॿियो तव्हां ॿुधायो जीअं बि जीअं मूंखे अच्छा हे ॿुधायो मां कीअं मोकिलियाव तव्हांखे हा ठीकु आहे तव्हां मूंखे न एड्रेस हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे तव्हां मूंखे एड्रेस न व्हाटसप करे छॾियो मां उन एड्रेस ते तव्हांखे पहुचाए छॾींदा केॾीमहिल खपेव तव्हांखे शाम जो ठीकु आहे पहुंची वेंदव तव्हां तव्हां वटि पहुंची वेंदी ॿियो कुझु ॿियो ॿियो शेवा जो मौक़ो ॾियो ठीकु आहे जय झूलेलाल